धऽ दियै ओहिमे तऽ ई सभ समस्या नहि हुए लेकिन फिर भी बाहर गाँवकेँ घर छियै आ चारु तरफ घास फुस सभ जङ्गल छै तऽ मच्छड़केँ तऽ करैए पड़ैए आ सङ्ग सङ्ग डेन्गूओ के डर लागैए जे डेन्गू मलेरिआ सभ नहि भऽ जाइ कियातऽ चारु तरफ कनि गड्ढा छै आ ओकरा वास्ते कोनो एहन व्यवस्था नहि छै जे गड्ढाके भरि देल जाए या एहन कोनो व्यवस्था नहि छै जे ओहिपर सरकारी तरफसँ या हॉस्पिटलकेँ तरफसँ कोनो